گوڈ مارننگ سر میں آئیس کریم ڈیلائٹ کی طرف سے بول رہا ہوں آج میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں بالکل سر وہاں دس زبردست انتخاب مجھے جلدی سے آپ کے لیے حساب لگانا ہوگا کہ ہر کُلفی کی قیمت اَسی روپے ہے اور فروزن دہی کی قیمت ساٹھ روپے ہے تو دو کُلفیوں کے لیے ایک سو ساٹھ اور پانچ فروزن دہی ٹرننگ کے لیے تین سو روپیے ہوں گے ہاں سر آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہے آپ کا ریاضی بہت اچھا ہے جتنا کہ ڈزرو میں آپ کا ذائقہ تو ہاں آپ کی دو کُلفیاں اور پانچ فروزن دہی کے آڈر کا کُل چار سو ساٹھ روپیہ ہُوا ہے آپ کا بہت خیر مقدم ہے سر ہم آپ کا آڈر تیار کریں گے اور آپ کا انتطار کریں گے اگر آپ کو مستقبل میں مزید کوئی خواہش ہے تو ہمیں کال کرنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں پھر ملیں گے